भुरगीं मनो मनोरंजना खातीर आपलो वेळ जास्त चड पयलीं भुरगीं फक्त टि वी पयतालीं टि वी पळोवन म्हाका कार्टून पळयताली डोरेमोन पयलीं डोरेमोन सुद्दां नाशिल्लो दिसता म्हाका जाल्या मिकी आनी डॉनाल्ड तो प्रोग्राम पयतालीं आनी आतां भुरगीं फक्त मोबायलाचेर फक्त मोबायलाचेर गेमी खेळटा चेटींग करता रिकोटी आयकता फक्त भुरग्यां मोबायल मेळ्ळ्यार पुरो अभ्यासा अब्यासाचेर सुद्दां लक्ष नासता त्या भुरग्यांचें फक्त मोबायलाचे मागीर फायर गेम्स तसल्यो गेमी खेळटा आनी रिकोडी आयकता एक इंग्लीश कानान बीन घालून तितून तीं भुरगीं आपलो टायम कसोय तरी हें करता जास्त फक्त मोबायलाचेर आसता जास्त भुरगीं